جب بات میری پسندیدہ گلوكار یا میوزک كمپوزر كی جائے تو مجھے گلوكار میں جناب نصرت فتح علی خاں صاحب بہت زیادہ پسند ہیں بچپن سے ہی میں ان كی قوالیاں دیكھے آیا كرتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان كی گلوكاری میں جب بھی ان كی كوئی نئی قوالی یوٹیوب پر یا فیس بک پر لانچ ہوتی ہے تو میں وقت نكال كر كے ان كی گلوكاری كو سنا كرتا ہوں بہت ہی لطف انگیز اور بہت ہی مزے دار ہوتی ہیں ان كی گلوكاری اور ان كے كئی سارے گانے بہت ساری فلموں بھی میں بھی لانچ ہو چكے ہیں جسے میں بہت پسند كرتا ہوں اور اكثر ان گانوں كو سنا كرتا ہوں اور اسی طریقے سے اور بھی گلوكار مجھے بہت زیادہ پسند ہیں جو كہ ہمارے علاقے میں بہت مشہور ہیں اور بہت سارے لوگ ان گلوكاروں كو پسند كرتے ہیں